आं ओके आं आसा आमी आयतारा बी बंद आसता फाल्यां शेनवार न्ही आयतारची ना आयतारा बंद

आं पळय हय चड गाडयो आयल्यार मागीर लेट जातलो तशें कर हय सामान आसता सगळें तुगेलें इंजिना बीन काम आसल्यार मातशें इंजिना बी काम आसल्यार मातशें सांगपा जाय पयली ना कित्याक बारीक बारीक सगळें आसा सामान फक्त इंजिना आसल्यार मागीर ओर्डर करपा पडटा चडशें दवरना आं एर फिल्टर आं जाता

मागीर पळय केन्ना मेळटा फाल्यां जाल्यार फाल्यां नाल्यार सोमारा बी

केन्ना येता पळय ती बेगीन आयल्यार जाता कित्या मागीर तड गाडयो आसल्यार टायम जातलो न्ही मागीर

मागीर पळय केन्ना येता तो